हा जाम अंधविश्वासु आहिनि जीअं त शाम खां पोइ नव न कटणा विस्पति ॾींहुं वार न कटणा हीअ अंधविश्वासु ई आहिनि ॿिली रस्तो कटे वञे त उतां न वञणु असांजे ऐं राज्य में ऐं असांजे परिवार में बि घर जा वॾा बि हिन अंधविश्वासु ते विश्वासु कंदा आहिनि